आं मोजां मोनसिननाय क्लासिक बिजाबा जादों रामायण आरो महाभारत बे बिजाबनि गेजेरजों जों जोंनि जिउखौ जों माबोरै दैदेनलांनांगौ बेखौ मोजाङै मिथिनो हायो लोगोसे इउनाव जों माबायदि सोलिनांगौ बेखौ जोङो राहा मोन्नो हायो आरो सिगाङाव जालांनाय माखासे दाय गोरोन्थिफोरखौ जोङो माबोरै फोसाबनो हायो बेफोर जोङो बेफोर बिजाबनि गेजेरजों मिथिनो हायो बेफोर बिजाबखौ फरायोब्ला जों इउनाव सासे मोजां आरो गोजोन गोसोनि सोसे सुबुं जाहैनो हायो